एखनो बिहारके जे छै बहुत सारा छै खिलाड़ी बहुत जादा खेल रहल छै आओर बहुत जादा अपन छाप छोड़लकै इन्टरनेशनल क्रिकेटसँ लऽ कऽ पुरा आई पी एल तकमे बहुत जादा जेनाकि ईशान किशन छै बिहारके तरफसँ बहुत बढ़िऑं खेल रहल छै पिछला साल जे छै दोहरो सतक लगेलकै रह जे वर्ल्ड लेवल पर बहुत जादा नाम जे छै ओकर भेलैया